योगा त ॾिसो नेम टेम जे करे रोज़ु थींदी कोन्हे पर ॻाल्हि कयूं ताक़त जी त एतिरो अनुभव मिलियो आहे कि कपालभाती ऐं अनुलोम विलोम इहे ॿ योग करण सां शरीर में स्फुर्ती रहे थी उहो सुठो अनुभव मिलियो आहे छोकी विच में एॾो टाइम हो कि लगातार ॾेढ खां ॿ महिना सुबुह जो थोरो अधु कलाक जो टाइम कढी करे इहो ई कयो आहे खाली कपालभाती ऐं अनुलोम विलोम उनसां थोरो वज़न बि घटि थियो आहे ऐं शरीर में स्फुर्ती वधीक में वधीक ॻाल्हि उहा आहे कि जेॾी महिल पंजे मिंट जो गॾु ध्यानु धरियो न मन थोरो ख़ुशि रहंदो सॼो ॾींहं लाइ इहो सुठो अनुभव थियो आहे